فی الحال تو ہم نے ابھی کسی کوچنگ کلاس میں کوکنگ کلاس میں نہیں لیا ہے نہ ہی سیکھا ہے ہم اپنے گھر پر ہی زیادہ تر سیکھتے ہیں اپنے ممی سے وہ بہت اچھا بناتی ہیں اور بہت کچھ ڈشز ان کی فیمس ہیں جو وہ بناتی ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم انہیں کی طرح اچھا بنائیں اور لوگ خوش ہیں ہمیں دیکھ کر خوش ہوں اور کھانا پکانا ہم سیکھیں تاکہ ہمیں بہت زیادہ پسند ہے کھانا پکانا بہت ساری چیزیں ہم نے ان سے سیکھیں ہیں جیسے پالک پنیر شاہی پنیر چنگیزی بریانی کباب وغیرہ یہ ہم نے گھر میں ہی پکانا سیکھے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم کلاس اٹینڈ کریں ہم کوکنگ کلاس جائیں اور وہاں پر ہم اپنی کوکنگ اسکلس کو بڑھائیں اور اپنے اپنے آپ میں اضافہ کریں اپنے آپ کو اور زیادہ بہترین کر لیں اپنے کوکنگ میں جیسے کہ ہمیں پسند ہے تو ہم اس میں اکسپرٹ ہو جائیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوکنگ کلاس اٹینڈ کریں وہاں پر ہم شرکت لیں اور اسی طرح وہاں پر بہت ساری فیمس ڈشز ہیں باہر اسٹیٹ الگ الگ اسٹیٹس کی جیسے دلی کی چھولے بھٹورے ممبئی کا وڑا پاؤ بہت کچھ ہے فیمس جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں میٹھے میں شاہی ٹکڑا